हाँ हाँ नमस्ते अरे भाई हमें कपड़ा लेना है बच्चों के लिए हम इस्कूल में हमारे बच्चे हैं तो पढ़ते हैं उनके लिए सब कपड़े बनवाने हैं कम से कम बच्चे आप समझ लीजिए मेरे यहाँ डेढ़ सौ बच्चे आए कलर कोई बढ़ियाँ बताइए जो इस्कूल में चलने वाला हो मालूम दे कि हाँ ये अच्छा है पहनने में अच्छा रहेगा बच्चों के लिए हमारे ख्याल से तो ऐसा है कि नीला कलर हो हैं और हाँ हाँ हाँ ये ठीक रहेगा हाँ अच्छा अच्छा टाई भी होना चाहिए मोज़े और मोज़े होना चाहिए मतलब पूरी ड्रेस बनवानी है हाँ हाँ ठीक जी एक हफ़्ता कम से कम एक हफ़्ता दस दिन में मिल जाए हाँ अच्छा चलिए कोई बात नहीं अगर एक एक हफ़्ते से ज़्यादा भी लग जाता है तब भी कोई बात कोई बात नहीं है हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हो सकता है जल्दी हो जाए तो जल्दी कर दीजिएगा हाँ ठीक हाँ हाँ हाँ शर्ट हमारी समझ से तो तो व्हाइट लीजिए आयँ हाँ हाँ हाँ वही ठीक है भाई देखिए सब कहीं मार्केट से जब हम मालूम करते हैं तो हमको पता चलता है लोग बताते हैं कि फलना जगह जाइए आप तो वहाँ तुमको अच्छी चीज़ें मिलेंगी और कायदे से दाम लगेंगे इसीलिए हम आपके पास आए